कोंकणी भाशा म्हणल्यार खुब्ब तरांचीं आसा गोंयची आमची वेगळी आमगे कारवारची आमगे कारवारची कशी आसा गो तुमी बरी आसा मुगो तेंगेल तशें मागीर आमगे कोंकणची भाशा खायलें कशें तरी उलयता अशें कितें तरी उलयता जे जेव अशें कितें उलयता तेंगेली भाशा पूण खूब तरांचीं कोंकणी आसा ती आमकां खुब्ब आयको बरी दिसता आनी एक एकट्याली वेगळी भास जातकीर ती आयकोपा बरी दिसता उलोपाकय बरी दिसता तेंची आमची वेगळी तेंची वेगळी ती भाशा खूब कोंकणी भासा म्हणल्यार खुब्ब कोंकणी भाशा बरी आनी कोंकणी उलोपाकूय बेस्ट